भारत में सभी घरों में चाय बहुत पसंद की जाती है चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसके द्वारा दिन की शुरुवात होती है चाय से ही हमारा इर शुरुवात होती है और हम चाय के द्वारा ही अपने दिन कि शुरुवात करते हैं हर घर में चाय को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है चाय का बनाने का तरीका दादी नानी के समय से अलग अलग तरीके से ही बनते हैं आज के समय में चाय को अलग अलग तरीके से बना कर प्रस्तुत किया जाता है हम अपने घर में चाय बनाने के लिए पानी दूध चाय पत्ती और शक्कर का उपयोग करते हैं इसके अलावा हम इसमें तुलसी पत्ता इलाईची काली मिर्च ये सब चीजें डाल कर भी बना सकते हैं जिससे हमारे शरीर में सर्दी खाँसी ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं चाय सभी को बहुत पसंद है और हर जगह पर हर तरीके से अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है कहीं चाय को ग्लास में पीया जाता है या कहीं पर कप में पीया जाता है और अलग ही प्रकार कि बनी हुई चाय है एक ऐसी चाय है जिसे बोला जाता है कुल्हड़ चाय कुल्हड़ चाय को बनाने का तरीका ही अलग है और हम उस चाय को बहुत चाव से पीते हैं चाय के बिना यहाँ भारत का हर व्यक्ति अपने दिनचर्या शुरू नहीं करता है जब तक हमारे हमें चाय नहीं मिलती हम यही सोचते हैं कि हम क्या करें क्या न करें चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी लिया जाता है और उसमें दूध डाला ज़ाता है उसे कुछ देर तक पकाया जाता है फिर उसमें शक्कर मिलाई जाती है शक्कर के साथ आप उसमें अदरक इलाईची काली मिर्च ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं और चाय को थोड़ी देर पकाया जाता है लास्ट में उसमें चाय पत्ती डाली जाती है और चाय पत्ती डालने के बाद उसे पाँच से दस मिनट फिर पकाया जाता है चाय को अलग अलग तरीके से बना कर पीया जाता है